जय झूलेलाल असां थाणा में रहंदड़ जेके माण्हू आहियूं या असां पंहिंजे इर्द गिर्द ॾिसऊं था महसूसु कयूं था की असांजा जेके नौजवान आहिनि हिननि खे जेकी ऐजुकेशन पढ़ाई जंहिं तक तब्क़े में करिणी आहे उन तब्क़े में हिननि खे हितां जे वेझर युनिवर्सिटियूं जेके वॾा वॾा कॉलेज आहिनि उन्हनि में ऐडमिशन हिननि खे नथी मिले या हुते उहे कोर्स अवैलेबल मौजूदु कान्हनि त हिननि खे वॾो वॾो सफ़रु करे बॉम्बे ताईं परियूं युनिवर्सिटियुनि ताईं अचुवञु थी करिणी पए जंहिं में हिननि जो वक़्तु वधीक सफ़र में ई थो हली वञे ऐं जेके हे एॾा वॾा वॾा कोर्स कनि था एॾी वॾी वॾी डिग्री हासिलु कनि था उन खां पोइ जंहिं हिसाब सां हुननि खे नौकिरीअ जी घुरिज आहे या जेकी उहो उमीदूं रखनि था ओड़ी नौकिरियुनि जी हिते हुननि खे नथी मिले छाकाणि त हिते ओड़िया वॾा वॾा कॉर्पोरेट कंपनियूं कान्हनि ओड़ियो बिज़नेस कान्हनि त हिननि जे करे हुननि खे हीअं थो महसूसु थींदो हूंदो की असां इहो कोर्स कयो त असांखे ओड़ो मिले नथो त पोइ या त हुननि खे पंहिंजो घरु परिवारु छ्ॾे करे ॿिए शहरनि में वञी करे उहे नौकिरियूं करिणियूं थी पवनि त परिवार खां बि परे थो रहणो पए त इहे मूंखे लॻनि था की थाणा ज़िले में इहे ॻाल्हियूं जी थोरी अञा कमु करण ते ज़रूरत आहे